सब मौसमों में से मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है बारिश का मौसम मुझे बहुत पसंद आया बहुत अच्छा लगता है और पहली बारिश में भीगना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस में खेत पेड़ पौधे सभी हरे भरे हो जाते हैं और बारिश के मौसम में अलग अलग प्रकार के फ़ूल फ़ल लगते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं और बारिश में मुझे बारिश बहुत पसंद है लेकिन जब तक ही पसंद है जब तक मुझे घर से बाहर ना निकालना पड़े और घर से बाहर निकाल ले क्योंकि मुझे इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारी इसमें कीचड़ हो जाती है लेकिन मुझे अपने घर में छत पे और बारिश को देखना बहुत पसंद है ऐसे बूंदे बिल्कुल हाथों पे झेलना बहुत पसंद है जो गीली मिट्टी की शोंधि शोंधि खुशबू आती है वो खुशबू मुझे बहुत पसंद है और क्योंकि मेरे पापा किसान हैं तो मुझे इसलिए और बारिश पसंद है क्योंकि जब किसानों को जरूरत होती है तो उन्हें पानी का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और वो काम उन का बारिश से ही होता है और मैंने देखा है कि जब फ़ूल खिलते हैं तो उनमें भी जो पानी की छोटी छोटी बूंदे उनकी पलकियों पे रखे रहती हैं मुझे वो भी बहुत पसंद है तो सबसे ज़्यादा मुझे बारिश का मौसम ही पसंद है क्योंकि उसमें बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छी सकारात्मक भाव का आदान प्रदान होता है इसीलिए